मैं अपने घर जिल मैं अपने घर जिसलै बी राजमाह् चौल बनान्नी होन्नी ते मेरे जेह्ड़े डैडी होर न ओह् बड़ा पसंद करदे राजमाह् चौल मेरे हत्थे दे केह् आखदे इन्ना सोआद तेरी बड्डी भैना दे हत्थे च निं होंदा जिन्ना तेरे हत्थे च ऐ मैं आखेआ ओह् कैंह् भला मीं बी इ'यां कदै कदै लगदा कि भला केह् ना लैंदे सच्चै मेरे हत्थे च किश कमाल ऐ अमां मीं इ'यां लगदा कि ओह् मेरे हत्थे च निं ऐ ओह् ते मसालें दा कमाल ऐ भाई अजकल्ल दे मसालें दा कमाल ऐ कि जेह्ड़ा अज्ज अज्जे दे राजमाह् च तड़का लाना होऐ ते ओह् जि'यां मतलब कि तेल पाइयै ते पैह्ले तेल पाइयै ते फ्ही उप्पर गंडा प्याज गंडा सुट्टियै ते फ्ही लून मर्च बसार पाइयै ते फ्ही ओह्दे बिच्च टमाटर टमुटर पाइयै शैल करियै ते जिल्लै मतलब कि अस सब्जी च उन्ने चिर धोड़ी सोआद निं होंदा जिन्ने चिर धोड़ी लून मर्च शैल निं होऐ ते उं'दे च मतलब कि शैल पूरा बराबर लून ते शैल मर्च होऐ ते बिच्च थोह्ड़े हारा धनियां होऐ पाए दा घर लग्गे दा धनियां पाए दा होऐ ते फ्ही केह् नां लैंदे ओह् ऐ थोह्ड़े हारा गर्म मसाला बिच्च सुट्टे दा होऐ ते जिल्लै खाने ही थ्होए ते फ्ही फ्ही औंगलियां चट्टी चट्टियै बंदा खा कि भला किन्नी शैल बनी दी रुट्टी ते इ'यै साढ़े इ'यै केह् नां लैंदे इ'यै राज ऐ बनाने दा आखदे बी हैन लोक कि भला केह् नांऽ लैंदे कुड़ियें दे हस्से च हत्थे च कुड़ियें दे हत्थे च अन्नपूर्णा दा वास होंदा ओह् इस्सै करियै होंदा होना होंदा कि भला कुसे ही किश ते किश बनाने ही औना चाहिदा जे अगर रुट्टी निं बंदा शैल बनाई सकै ते खाने आह्ले ना खाने आह्ले गी मजा आंदा ते ना बनाने आह्ले गी मजा आंदा साढ़े डोगरें च आखदे बी ऐ कि रुट्टी मुजब गै सारा स्यापा होंदा ते जे रुट्टी निं शैल खाने ही थ्होऐ ते फ्ही केह् फायदा उस स्यापे दा इन्ना कम्म करियै ते लास्ट च छे शैल रुट्टी निं थ्होऐ खाने गी ते शैल रुट्टी निं थ्होऐ खाने ही ते फ्ही ओह् ना कमाने च किश होंदा फायदा होंदा ते ना किश खाने च होंदा ते इस करियै मैं जिसलै बी जेह्ड़ी बी किश चीज बनान्नी होन्नी ओह्दे च मतलब कि पूरी जी जान लाइयै तन मन लाइयै शैल करियै बनान्नी होन्नी ते मैं मेरे घर मेरा भ्राऽ जेह्ड़ा ओह् मेरे हत्थें दी मैग्गी बनाना बड़ी मैग्गी गी बनाई बनाई दी बड़ी पसंद करदा आखदा मैग्गी तड़का तूं ला म्है अच्छा कोई निं मैग्गी केह् नांऽ लैंदे मैग्गी बिच्च मतलब कि मैग्गी तड़का तुड़का लाइयै मैग्गी मसाला बिच्च पाइयै इन्ना मजा आंदा खाने गी फ्ही कोई पुच्छै निं ते मतलब जैदातर ओह्दा सोआद केह्दा होंदा मसालें दा गै होंदा लून मर्चां दा गै होंदा जे लून मर्च निं पाई दी होऐ ते बाकरी दी गेदी खाने गी मन बी निं करदा ऐ ते ओह्दे बाद च आई गेआ साग ते साग साग बनाना होऐ ते ओह्दे च मर्चां केह् करनियां जेह्ड़ियां सापतियां मर्चां होंदियां लाल उ'नें गी मतलब कि साप्ते गै सु'ट्टी ना बिच्च तेले च उ'नें गी सापतियां सुट्टी ना ते फ्ही खायो कदै साग इन्ना मजा आंदा खाने गी कि कोई पुच्छै नेईं ते साढ़ै जेह्ड़ा मतलब कि होर अस केह् करी सकने कि होर अस केह् करी सकने कि जेह्ड़ी बी चीज किश बनाचै ओह्दे च अपना तन मन धन लाइयै बन तां कि मतलब कि मन चित लाइयै बनानी चाहिदी किश बी चीज अगर अस बनाचै ते ओह्दे कन्नै गै सोआद होंदा जैदातर लोक आखदे कि मसालें दा बी कमाल होंदा मसाले दा बी सोआद होंदा पर ओह्दे च अपना मन बी होऐ मेरी मेरी दादी आखदी आखदी आखदी भला जे ध्यान कुतै होर होऐ ते बना दा रुट्टी होऐ ते उन्न रुट्टी फुकनी गै उन्न गंडे जेह्ड़े बिच्च तड़का सुट्टे दे ओह् फुकने गै ते एह्दा मतलब असें जिल्लै बी किश चीज पर कम्म करना चाहिदा ते शैल पूरा जेह्ड़ा साढ़ा ध्यान ऐ ओह् उस क कम्मे पर होना चाहिदा ते असें मतलब कि मैं जिल्लै बी जेह्ड़ी किश बी चीज बनागी जैदातर ते मतलब कि मैं साढ़े घरे च रुट्टी मीं गै बनाने पौंदी शामीं दे बेल्लै ते जेह्ड़ी शामीं आह्ली रुट्टी च सारे आखदे जेह्ड़ा सोआद होंदा निं ओह् इन्ना सोआद कुतै निं होंदा सोआद एह्दे कारण होंदा क्यूंकि ओह्दे च मैं मैह्नत बड़ी लाई दी होंदी रुट्टी बनाने च ते मैंहनत इ'यां लगदी कि ओह्दे च मतलब कि इन्ना नजिल्लै जेह्ड़ा लून मर्च निं ओह् पूरी केह् बराबर करियै होंदा पाए दा ते जेह्दी वजह कन्नै केईं बारी साढ़े घरे च ऐसा होंदा कि जिल्लै जेह्ड़े मेरी रुट्टी खंदे निं ते मीं मतलब कि ओह् रुट्टी दी शाबाशी आस्तै किश ते किश चीज थ्होंदी मतलब कि ते जेह्ड़ी जि'यां मतलब कि टोडा बनाना फुल्का बनाना होऐ अच्छा मैं केह् करनी होन्नी फुल्का साढ़े घर मतलब मेरी जेह्ड़ी बड्डी भैन ऐ ओह् केह् करदी फुल्के थोह्ड़े मुट्टे बनांदी अ'ऊं केह् करनी होनी थोह्ड़े फुल्के पतले बनान्नी होन्नी ते पतले फुल्के ओह् बनान्नी होन्नी जेह्ड़े फुक्कर मारियै उड्डरी जान फुल्के ते सारे फुल्के इ'न्ने पसंद करदे इ'न्ने ते फ्ही मीं बड़ा मजा आंदा भला मेरी तरीफ होआ दी ते